کھلے پانی میں تیراکی کے دوران ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچنا چاہیے جیسے کہ جب کھلے پانی میں تیراکی کرتے ہیں تو وہاں جگہ جگہ کائی ہوتی ہے نیچے فرش وہاں کا چکنا ہوتا ہے اسی لیے ہمیں کھلے پانی میں تیراکی کرتے سمے بہت ساری چیزوں سے بچنا چاہیے ہوتا ہے پیر کہیں پر لگ جائے تو وہ رپٹنے سے بچنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس لیے کھلے پانی میں ہم جب بھی تیراکی کریں تو ایک بیچ میں تیراکی کریں سائٹوں سے بچیں لگنے سے بچیں اس لیے جب بھی کوئی ہم تیراکی کرتے ہیں کھلے پانی تو اسے ہم پانی کے بالکل بیچ میں ہمیں تیراکی کرنی چاہیے اس لیے الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کھلے پانی میں کیا جاتا ہے اور کھلے پانی میں تیراکی کے دورآن ہمیں پانی کے گہرائی کو پہلے ناپ لینا چاہیے کہ پانی کتنا ہے کس جگہ تک پانی ہے اس حساب سے ہمیں اس میں تیراکی کرنے کے لیے اترنا چاہیے بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو نہریں چل رہی ہوتی ہیں یا چھوٹے تالاب ٹائپ نہریں ہوتی ہیں وہاں پر گہرائی زیادہ ہوتی ہے پانی رکا ہوا ہوتا ہے ان میں تیراک کرنے سے بیماری آ جاتی ہے وہاں کا پانی بالکل صاف نہیں ہوتا ہے جس سے کہ بیمار ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور وہ پانی رکا ہوا پانی ہوتا ہے جو کہ تیرنے کے لیے بہت ہی وزن دار ہوتا ہے وہاں پہ بھاری پانی ہوتا ہے جہاں پر تیرنا ایک بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے ہمیں بچ کر ہی کھلے میں تیراکی کرنی چاہیے